بات اگر تیراکی کی کی جائے تو تیراکی کی تربیت کو دوسرے کاموں جیسے کہ گھر کے کام ہوں یا پھر اسکول کے کام ہوں ان کے ساتھ میں تیراکی کو متوازن کرتا ہوں اور روزانہ میں تقریباً تین گھنٹے تیراکی کے لیے وقف کرتا ہوں کیوںکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے تیراکی کا شوق بچپن سے ہی ہے اور میں بچپن کے زمانے سے ہی تیراکی سیکھ کر کے خوب اچھے سے اس پر تیراکی کرتا ہوں جوکہ مجھے بہت مزا بھی آتا ہے اور اگر دوسرے کام مجھے آ بھی جاتے ہیں تو میں شام کو ہی سہی یا صبح کو ہی سہی لیکن میں تیراکی کے لیے کچھ نہ کچھ گھنٹے وقف کرتا ہوں جس سے میری تیراکی بہت اچھی رہتی ہے اور میں لوگوں کو بھی اس چیز کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سلسلے میں کوشش کیا کریں کیوںکہ تیراکی بذات خود ایک فن بھی ہے اور اس میں بہت مزا بھی آتا ہے جو لوگ تیراکی نہیں سیکھ پاتے ہیں ان کے لیے پانی میں جانا یا پھر تیرنا بڑا محال ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو میں لوگوں سے یہی گذارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی تیراکی سیکھیں جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں